हमारे घर में गाय है और भैंस है हमारे घर में गाय है भैंस है उसको हम लोग चलाती हैं कभी भूसा गेहूँ का भूसा चलाती हूँ धान का भूसा चलाती हूँ और कभी बसुहार मंगाती हूँ अरहर की चुनी मंगाती हूँ गेहूँ की चुनी मंगाती हूँ खल मंगाती हूँ और काटती हूँ बरसुईं काट कर घर लाती हूँ फिर मसीन में काटती हूँ फिर गार को फिर डालती हूँ डाल कर फिर पानी गाय को पिलाती हूँ फिर आकर तो फिर उसको फिर बनाती हूँ कभी गेहूँ का डालती हूँ भूसा कभी धान का भूसा डालती हूँ और पशुहार भी डालती हूँ पशुहार मांग बना करके उके भेजती हूँ बालटी में फिर उसको डालती हूँ गाय को नहवाती हूँ गाय को नहवाती हूँ हाँ गाय को नहवाती हूँ नहवा करके उके फिर पानी पिलाती हूँ और उसको सुबह खाना बनती है तो उसको हम रोटी खिलाती हूँ पहले गाय को खिलाकर तब फिर अपनी खाती हूँ गैया के खाना खिलाई कर तो फिर खाती हूँ सब कुछ अब कुछ खाती हूँ तो गैया को निकालती हूँ और हमारे पास भैंस भी है भैंस को भी उसको हम डालती हूँ नहवाती हूँ और उसको हम चुनी मंगाती हूँ कभी गेहूँ की चुनी मंगाती हूँ कभी गेहूँ का चुनी मंगाती हूँ और कभी सर्स सरसों का सरसों पेरवाती हूँ घर मंगा कर सरसों पेरवा लेती हूँ तीसी पेरवाती हूँ सरसों पेरवाती हूँ तीसी पेरवाती हूँ और उसको खरी भेजती हूँ भेजकर उसको डालती हूँ खिलाती हूँ गाय को गाय की भी सेवा हम करती हूँ और भैंस की सेवा करती हूँ गाय की भी धोती हूँ सवेरे से उठकर उठती हूँ तो चाय पीती हूँ चाय पी करके फिर गाय को धोती हूँ गाय के धो करके उसको डालती हूँ और भैंस के फिर धोती हूँ फिर भैंस के भी डालती हूँ भैंस के फिर नहवाती हूँ और बरसुन लिया तो खेत में हरा ले आती हूँ हरा हरा बा घांस लाती हूँ और घाँस के लिया करके उसको हम काटती हूँ मसीन में काटती हूँ काटकर और फिर ले आती हूँ सूखा फल मिलाती हूँ सूखा मिला करके तब फिर गैया के आगे डालती हूँ फिर भैंस पर डालती हूँ उसके बच्चे के डालती हूँ उसको भी डलने के डालने बाद फिर अपने खाना खाते हैं खाना खाए खाने के बाद फिर गैया के पास फिर जाती हूँ फिर ओके पानी पिलाती हूँ गैया को पानी पिलाती हूँ फिर भैंस को पानी पिलाती हूँ फिर भैंस को पानी पिलाती हूँ उसके बच्चे को भी पानी पिलाती हूँ घर पर आकर के और उसके उसके बाद तो फिर क्या करती हूँ कि उसको डालती हूँ लए जाकर शाम को फिर डालती हूँ एक बार सुबह डालती हूँ फिर दोपहर में कुछ देखती हूँ दोपहर में फिर पानी पिलाती हूँ फिर शाम को वही काम भैंस के फिर नहवाना फिर गाई के भी नहवाना उसको भी डालना फिर भैंस के डालना और उसको फिर और गर्मी के मौसम में गाई को पंखा लगवाती हूँ कूलर भी लगवाई हूँ गैया के घर में ना हो पाए गैया दूध कैसे देगी और भैंस भी हमारे पास है गाई भी हमारे पास है उसकी बच्चे भी हैं उसकी हम बहुत सेवा भी करती हूँ गाई की भैंस की बहुत सेवा करती हूँ उसके बाद उसका जो चर्नी में खाती हैं उसको भी साफ करती हूँ चर्नी को साफ करती हूँ और उसका गोबर उबर है वह भी टारती हूँ हटाती हूँ गोबर उबर की भी करती हूँ साफ करती हूँ हम गाई भैंस के विषय में बहुत जानती हैं बहुत सेवा करती हैं और उसका कभी गेहूँ का भूसा डालती हूँ कभी और गाई की इसलिए हम सेवा करती हूँ कि उसको किलनी ना लग पाए इसलिए साबुन से नहवाते हैं कभी सम्पू से नहवाते हैं कभी उसमें भी नहवा देते हैं नहाते हैं गैया भैंस को तब ठीक से रहती है गैया भैंस बहुत बढ़िया से रहती हैं हमारे पास उसके बच्चे भी बहुत बढ़िया से रहते हैं वह भी बहुत बढ़िया से रहते हैं और हमारे बच्चे भी आते हैं तो यह सब करते हैं हमारे बच्चे भी आते हैं तो हमारे साथ मदद करते हैं और हमारे आदमी किसान हैं वह भी आते हैं तो वह भी बहुत मदद करते हैं हमारे साथ ही साथ वह भी धोते हैं गैया को धोते हैं भैंस को धोते हैं उसकी बच्चे को धोते हैं हाँ और वह हमारे आदमी जब आते हैं तो फिर गाई दोहते हैं लगाते हैं फिर भैंस को दोहते हैं तब वह रखते हैं वह भी यही सेवा करते हैं गाई भैंस की और उसको भी डालते हैं वह भी नहला नहवाते हैं करते